जोंनाथ' दा बेरायनायनि बोथोर दंबाबो बेरायनोबो मोनलाबाया न'खरफ्राव खामानि दामानि मावनाय मानाय जायगा बेरायनो लुबैब्लाबो एखम्बानि समाव टाइम थोयियाव बेरायहैनो मोनला बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा गामिफ्राव इसे एनै बेरायहैबाय आरो हाथाय बाजार टाउन फ्राव बिदिनो इसे एनै थांबाय आरो बिदिनो बैसागु माबा समफोरबा बिदिनो हाजो मेला जानायफ्राव हाजोफ्राव इसे एनै गाखोहैबाय थांनो लुबैसेबांखौबो जोङो थांनो मोनजोबला आरो गोजानफ्रावबो जोङो हारसिं हालाबोथ' थांनोबो रोंखाया थांनोबो हाया एखनबानि समान नों थानो लुबैयो लुगैनाया बिदिनो इसे गोजान गोजान जायगाफोरखौ नायनो लुबैयो बिदिनो माब्लाबानि समाव गुवाहाटि फोराव शिलंफ्राव बिदिनो नेपाल फोराव गवाफोराव बिदिनो बेरायलाबायनो इसे लुबैयो होम्बाबो जोंहा बिदिनो बेरायहैनो लुबैनायखौ सुफुंनो हाला आरो थांनाय फैनायनिबो दोनलांनायनि थाखायबो मानसि नांगौ जायो जों बेफोरबायदिनिबो इसे एनै भारा होनानैबो जों लांनोबो हाला ओंखायनो जोङो गोसोआवल' साननानै थाबाय आरो बेरायगौमोन बिदि लुबैगौमोन बहाबा थांनानै गोजानफ्राव इसे बेरायहैगौमोन इन्जय खालामहैगौमोन बिदि सानो होनबाबो सानबाबो जाला माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो फ्लाइट फोरबो गाखोनानै इसे बेरायग्लांनोबो लुबैयो बेफोरखौबो जोङो हाहैजोबला बेरायहैजोबनोबो मोनला इसे साननायफोरखौ ओरैनो गोसोआव लानानै थानाय जाबाय आरो जोङो ओरैनो गामिफ्राव दा बिदिनो थालाबायनाय बेरायलाबायनाय बिदिल' मावलाबायनाय टाउन फ्राव इसे बेरायलाबायनाय बिदिल' जाहैबाय गोजानाव थांनो लुबैबाबोथ' जों मोनहरजोब्ला बा थांनोबो मोनला जोङो हारसिं हारसिंफोरबो थांनोबो रोंजोबा नालाय ओंखायनो लोगो नांगौ जायो थांनाय समाव इसे थाखा फैसा इसे बुरजा नङाबा जों बेरायहैनोबो हाया नालाय ओंखायनो जोङो गोजानाव थांनो लुबैनानै थांनोनो मोना ओरैनो गोसोआव लुबैनानै थानायल' आरो बेरायहैफेरनोनो मोना सिमांफोर बिदिनो नुनोसै मालाबाफोर बेरायहैनाय बिदि नुगोन आरो जोङो होमबाबो जों मोगथाङाव बेरायहैथ'ला बेरायहैनोनो मोनखाया नालाय साननै थानोसै ओरैनो इसे एनै खाथि खाला बिदिनो हाजोफ्राव बेरायहैनाय बहाबा इसे आलादा आलादा जायगाफोराव बेरायथाव जायगाफोराव बेरायहैनाय बिदिखौ बेरायहैनोसै आरो गोजानथाराव थांला जों बेदि नङाबा जोंहा बेरायनायनि टाइम आबो बांद्राय थोजोबाबो नालाय न'खरफ्राव मावनाय दांनायफोरजों जोङो गोजानाव बेरायहैनायनिबो टाइम खौबो बारा दिरुननोबो हाखाया ओंखायनो जोङो बांद्राय गोजानावबो थांनो लुगैबाबो थांजोबहैला जों ओरैनो साननै थानोसै लुगैनानै थानोसै इसे एनै सायड सायड आव बिदिनो हाजो गाखोनाय बहाबा मन्दिरफ्राव महामाया मन्दिरफ्राव बहाबा बहाबा थांनानै इसे बेरायहैनाय बिदि इन्जय खालामहैनाय बिदि आरो जोंना जोङो हिनजाव मानसिफोर नालाय बांद्राय गोजानावबो जों बेरायहैनायखौ लुगैब्लाबो जोङो इसे गोसोआव माना खालामनानै थाफिननाय जायो थांनो होननानैबो थांनो हाजोबा नालाय हिनजावफोरा इसे माना खालामनानैबो थाफिननांगौ जायो ओंखायनो जोङो बांद्राय गोजानावबो बेरायहैया लुबैनानैल' थानाय ओरैनो सायड सायड फ्राव इसे लोगो दिगिजों बेरायहैनाय बिदिखौल' जों बेरायनानै खुसि खालामनानै थायो आरो जों गोसोफोरखौ इन्टरेस लानानै बेरायहैनाय बिदिल' आरो जोंना बेनिफ्राय ओमफ्राय गैला